हैलो सर आप परिवहन एजेंसी से बात कर रहे हैं जी सर मैं प्रभा गिरी बात कर रही थी जी सर मुझे न पंद्रह तारीख को इसी महीने की पंद्रह तारीख को एक कैब बुक कराना था सर जी जी सर मुझे बालाघाट से आगे गांगुलपारा जाना था घुमने के लिए हम दो तीन लोग हैं जी गांगुलपारा तक जाना है जी सर तो आप पंद्रह तारीख को सुबह नौ बजे अपनी कैब हमारे घर के सामने खड़ी कर देंगे जी जी मेरा एड्रेस है वार्ड नंबर सोलह बालाघाट शिव मंदिर के आगे जी आप वहीं पर आ जाइए हम भी नौ बजे पहुँच जाएंगे जी सर बिल्कुल मैं फ़ोनपे पर डाल दे रही हूँ सर आपका पेमेंट